पयलीं आमगे डांस न्हू घुमट्याचेर जाताले आनी पयलीं लोकां ते आवाडटाले आतांचे डांस आमचे बॅणाचे जाताय म्हुट्री आमचीं भुरगीं उमेदीन करतात पयलीं आमी कोट्ट्यांचे जावं कुळमी डांस करतालीं आतां आमचीं भुरगीं बोरे बोरे डांस देखणी डां बोरे डांस करतात हिंदी इंग्लीश पयलींचे आमचे जायते फरक आसले पयलींचीं आमचीं जावं कोसलेंय फंक्शन आसल्यार आमी रोकडींच आमच्यो धालो बिलो घालून आमचें हीं आमचे फेस्ताचीं आमी फुलोयतालीं पूण आतां आमचीं काज्रां बिज्रां सोगलीं भॅणाचेर फुलोयतात पोयलीं आमकां चोडशे पोयशांचो देसपेस जाई नासलो कित्याक आमचें तें घुमट जावं तें कासाट्यो तें सोगलें वाजयतालीं आनी आमचें सोगलें सादेपोणान जातालें आतांचीं आमचीं भुरगीं बोरें म्युजीक व्होडलें व्होडलें भॅणाचेर नाचतात आनी तेंवूय पोवपा बरें दिसता पोयलींचे डांस आमचे थोडे आतांच्या भुरग्याकूय आवडटात केन्ना केन्ना तीं आमच्या कुळमी लोकां वोयल्यान आपोणूय शिकपाक सोदतात जावं आतांचीं भुरगीं हे कुळमी डांसान आपल्याक दाखय मुणोन जायते आमच्या पोन्न्या लोकांकूय आपोयतात सोगल्यांक आमचो कुळमी पोयलीं लोकाचो खेळ आवडटा आनी खंयीय आमी तो आमचो पोयलींचो डांसूय व्हरतात भोव कोरून आमच्यो ह्यो सॅल्फहॅल ग्रुपाच्यो बायलो वांगडी खंय खंय आपले डांस कंपटेशन करतात आनी ये आमकां पोयलींचे डांस सोगले आमकां दिवल्यांचे कुळ कोट्ट्यांचे कुळमी सोगलें आमकां दाखोयताय आनी आमचें पयलींचें फंक्शन बोरे भाशेन जातालें तें आतांय दा कोत्तात आनी आतांचीं आमचीं भुरगीं बोरें म्युजिकल शिकतात बोरी बोरी डांसर जातात तेंचे डांस पोळोंक आमकांय उमेद भोगता अशे तरवे आमची डांस आमी बरे तरेन करतात